सभिनी खां पहिरीं त असां इहो सम्झूं की वंचित समूदाय छा आहे त भारतीय समाज में ऊच नीच जे छूआ छूत वग़ैरह बुराइनि जो शिकार हीउ कमज़ोर वर्ग जेको आहे उहो सामाजिक नज़रीए सां वंचित वर्ग आए इहो वर्ग समाज जे बिल्कुलु हेठी ॾहाके ते आहे इन सां गॾु हू शिक्षा जी छांव खां बि वंचित आहे समाज जे इन दुर्लब दुर्लब वर्ग में अनुसूचित ज़ाति अनुसूचित जन ज़ातियुनि ऐं ॿियनि पिछिड़ियुनि ज़ातियुनि जो समावेश थिए थो सरकार हिननि ॿारनि लाइ गुजरात सरकारु हिननि ॿारनि लाइ घणेई कुझु करे रही आहे हूअ हिननि ॿारनि खे हर साल स्कॉलरशिप जी मदद कंदी आहे इन खां सवाइ ॿारनि खे किताबनि जा सेट बि मुफ़्त में ॾींदी आहे ऐं स्कूल गणवेश जे लाइ बि पैसनि जी मदद कंदी आहे छो त पढ़ाई खां वंचित ॿारनि जे जीवन में तरह तरह जूं मुसीबतुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे बिना पढ़ाई जे करे अहिड़नि ॿारनि जो विकास न थींदो आहे इन करे उन्हनि खे सही ग़लति जो फैसिलो वठण में ॾुखियाई थींदी आहे घणेई ॿार ख़राब आदतुनि वारनि ॿारनि जे संपर्क में अची करे ग़लति कमु करण लॻनि था इन खां सवाइ सरकारु वंचित समुदायनि जे ॿारनि लाइ इंटरनेट यां टीवी जी सुविधा न हुजे त सरकार उन्हनि जे लाइ दुरदर्शन गिरनार वग़ैरह घणनि चेनलनि ते घरु वेठे पढ़ाई करे सघनि अहिड़ा प्रोग्राम बि ठाहे करे पेश कंदी आहे अहिड़ीअ तरह सरकारु वंचित समुदाय जे ॿारनि खे शिक्षा मिले इन लाइ घणेई योजनाऊं ठाहियूं आहिनि